हाँ बोलिए बेगूसराय में काली स्थान में है जी अच्छा दो सौ

नए मच्छर ही मरेगा नहीं अच्छा है इसी लिए उसकी रेंज ज़्यादा है अस्सी रुपये वाला भी है उससे कम में भी है साठ रुपये वाला भी है

इसमें मतलब जैसे यह यह दो सौ रुपये तो मतलब ज़रूरी नहीं पडे़गा हाँ हाँ और कुछ लेंगी सर्फ हो जाएगा मतलब सर्फ एक्सेल होगा वील होगा घरी होगा हाँ हो जाएगा हाँ कितना वाला लेना है हाँ जी नहीं होम डेलेवरी भी मिल जाएगी नहीं उसी में रहेगा चार्ज अलग से नहीं है

नहीं नहीं माँगेगा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी आधे घंटे में पहुँच जाएगा और कुछ लेना है तो बोलिए जी अच्छा बरौनी से हैं तो एक घंटा लगेगा ठीक है ठीक है फिर